ना आतां ते दो खाट आनी हे ते हांवें दोन तीन वर्सां वापरल्यो पूण ती हें बरी हें ना सगलें हे हे कलम येवपाक लागली आनी किदें येवपाक लागली ताका आमी फोन केलो पूण तेचो फोन ना त हें जायना ते दुसरे कडेन किदें केल्या प्रॉजेक्ट ते केल्या आतां आमी ती काडून ती भायर दवरल्या हें ना सगली पिड्ड्यार जाल्या ती सद्या आमचे कडेन कांय ना न्हिदतलो आल्या आमी जमनीर न्हिदता हय आनी आतां कांय ना पळय पळोवया पोरते घेवपा आल्या ती काडून यूज जायना आतां तेजी ती कोल्मेल्या सगली पिड्ड्यार जाल्या ती हय आतां न्ही ना आतां आनी हाडना आमी ते दुसरे तेजे कडेन आमी हाडत ना तेजे कडे हाडत ना सो पोयलो फोन कोरून बी कोणूय येयना तेंचे कांय रिसपॉन्स दिना तेका पळयता फुडें